गेलोनाया जोंनि देहाखौ जोबोर मोजाङै लाखियो गोगो थासारियाव लाहोयो गेलेनाया जोंनि देहाया एक्सारसाइज खालामनाय बायदि जायो नालाय बिदिनो खारनाय बारनाय बायदिसिना खालामनायाव जोंनि देहाया एक्सारसाइज जायो मानो होनोबा जोंनि देहाया रेजें जायो बेनि थाखायनो जोंनि देहायाव गोगो थासारि थायो गेलेनायनि गेजेरजों बायदिसिना गोबां माबा खारनाय बारनाय बायदिसिना खालामनायनि थाखाय एबा बायदिसिना गेलेनायनि थाखाय जोंनि देहाया जोंनि देहायाव रेजें एबा गोगो मोजां गोहोम गोग्लैनाय बायदि जों मोनो